سینٹرل دہلی ضلع میں صحت کے دیکھ بھال کے لیے بہت سارے اسپتال ہیں

میڈیکلس ہیں کچھ ہاسپاتا ہسپتال جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں اور کچھ جو ہیں حکومت کے زیرِ نظر ہیں اور جو پرائیویٹ ہیں تو وہ عام لوگوں کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ تو ان کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ زیادہ تر حکومت والی جو ہسپتالیں ہوتے ہیں وہاں جایا کرتے ہیں اپنےعلاج کے لیے اپنی صحت کی دیکھ بھال کے لیے تو اور الحمدُ لِلّہ وہاں کے جو سسٹم ہے وہاں کا جو ماحول ہے بڑا ہی اچّھا رہتا ہے اس اعتبار سے مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے جو حکومت کی زیرِ نظر ہسپتال چلتی ہیں وہ بہت اُن کے لیے سستا پڑتا ہے اور ان کے لیے اچّھا رہتا ہے اور کچھ میڈیکلس ہیں جو حکومت کے زیرِ نظر ہیں تو ان میں جو دوائیاں ملتی ہیں وہ سستی ملتی ہیں جس سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح سے جو کچھ پرائیویٹ میڈیکلس ہیں تو ان میں دوائیاں ملتی ہیں لیکن اتنی چھوٹ نہیں ملتی جتنی سرکاری میڈیکلس کے اندر ملتی ہیں تو اس طرح سے عام لوگ جو پرائیویٹ کے مقابلے سرکاری ہسپتالوں میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں